दा जों मथा मथि जों गोदो हादाननि हिसाबाव जोंहा थिगैनो दङ दा जोंनि हासारा जोबनो थाङा किन्तु जोंनि हाया गोसोमखा आमफ्राय हामोन हा नङा किन्तु जेखुनु बिफां जोंसा बिफां हग जेखुनु माबा थालिर बिफां हग गय बिफां हग गायनायफ्राजों हासारखौ बरथ'मान होथ'आखै इसे जावो गायो जों गय बिफांखौ किन्तु गायनाय लोगो लोगोनो गय बिफाङाबो चेहरा जायो थिगैनो दङ जों दा गभारमेन्ट नि हासारखौ जों बारा होथावा हाया थिगैनो दंखायो जेबो प्रब्लेम गैया दा बेनि थाखायनो जों अनेक था माबा थालिर फिथाइ ओमफ्राय थायजौ थायजौ माबा सालानि थाइजौ बा आं आंहा गायखादों गायनाया मोनजाखादों आं जि फानबाय फैनाय बोसोराव जोंनिया थाइजौआनो बिस किजिसो जादों दां फांसेआवनो ओरैबायदि थायदों ओमफ्राय नै देग्लायबो आयु जोंनि थायजौआ गिलु बालु थायदों बिराथ सानसेआवनो जों दस किजि गाहाम बा र' किजि गाहाम बे लकेल थायजौआ ओरैबायदि फाननानै जों फिथाइ मोनजादों जों मानो माबानो किन्तु जों बै बिबार लाहानियाव मोनसे जों मुलिखौ एसे सारनो होयो बिबारा जाहाथे थानायनि ओमफ्राय बिराथ मोजां फिथाइया मोनसेबो गेसाव गैया आंना बे समाव जोंनि बोराइया ट्रिस थाखा चललिस थाखा मोनदों लकेल थाइजौआ ओमफ्राय सालानिया चाइद थाखा फानदों जों ओमफ्राय बेनि फुलिखौबो आंनाव दा बरथ'मान बिराथ दङ बेखौ जों हाया थिगैनो दंखाय जों बागान गायखादों बोराया किन्तु मालायनाव गैयाबाबो आंनाव हयले फिथाइया दंखायो आमफ्राय बिफां फुलिखौबो जों खालायो किन्तु आं बैग्रि बिफांखौ आं लाबोनानै गायदों किन्तु आं फिथाइया दाबोनो मोनजायाखै जि जोथोन लायो किन्तु आंहा थाइजौ थाइजौ हयले बिराथ जोंहा बागानखौ मोनजानानै बिराथ फानबाय जोंहा देग्लाय माबासो मथा मथि माबा जागोना जोंनिया देग्लाय महनसेनि बारगोनदां सामफ्रोमबो दस किजि बार' कि जि लांबाय थायो बोराइया बिजोंनो जोंहा थाइजौआ गिलु बालु थायदों ओमफ्राय मानसिफ्रा आसरिथ होनो मालायनाव थाइजौ गैया बिसोरनाव मानो एसिग्राब थायदों किन्तु जों जोथोन लायो एम्फौ मोनसेबो दोना जों आमफराय बुलिया बोराइया सिप्रेजों सारो आमफ्राय गाहायाव जेलेनाके बिराथ बिबार लानायाव बे समाव थ' खरान जायो ना खरान जानायाव जों गुदियाव दै लुबाय थायो थिपकलनिफ्राय दै माबा टिपकलनिफ्राय दै रोगा रोगा रोगा बिदिनो गुदि गुदि गुदि खौ जों लुयो जाहाथे बिबारा मोजां जानायनि जों जोथोन लायो किन्तु जोथोन लायो जोथोन लानायखाय आंहा जेरेखम जोथोन लाबाय आंहा फिथाइया मोनजाखाबाय आसरिथ फिथाइया थायदों बेनिखाय आं मानो आं अननाय होनो आं गायदों आं मोनजादों जोंनि हानिया प्रब्लेम थिगैनो दङ खुनु बेस्थ' नङा हाया आर गोदोना बांसिन बावसो दा हासारा इसे खमायबाय किन्तु जों गोबोरखि एसे होदेरो ओमफ्राय गोबोरखि होनानै जों गभारमेन्ट निखौ जों खारबार खालाया किन्तु जों बायनोबो हाया चललिस थाखा गाहाम फनचास थाखा गाहाम किजि खाय जों मोसौनि गोबोरखिखौ जों हायाव होयो ओमफ्राय बिखौनो जों बिराथ सुबिदा जायो दा बेनि थाखायनो जों बेस्थ ' नङा ओमफ्राय अनेक था जों साफ्रोमाबो जों गायो आमफ्राय मा होनो मोनसे माबा बिफां बेरैबा होनोहाय बे बिफांखौ आं बावो किन्तु जों गायनानै जों गलाया अबेबा माबा दस सेबथि गाहाम माबा नय सेबथि गाहाम जादों हासार बिफां गायनाया बिराथ जोथोन लानानै किन्थु बिजों जों हाख' यो फानो न' आव खस्थ' मस्थ'यै लुयो जों बाथाम बायनाङा न' आवनो बिफां लायफांखौ जों गायना लायो बेनि थाखायनो जों हा दङ नालाय बागाना गायबानो मेरला ओमफ्राय आरो आंनि औवा बागानफोरबो जों गायना लायो बेबो खुनु जोंनि बेबो खुनुरुखुम औवा थसेयावनो ओरैबादि गिदिर गिदिर खा आंनिया सानसेखालि आं बिदिनो थाखा फैसानि केथ्रआव मा औवा बेलाय एफा गिदिर गिदिर होननानै बे फायखारिया होनबाय औवा बुरखा नङा औवा गुबैसो आंनि औवाया जि मोजांखा होननानै आमफ्राय दालायबो गैया जि सलचला सलचला ओरैबादि औवा बागानाबो आंहा थिगानो जादों बे बे मालिका होनबाय हाब मानो एफा गिदिर गिदिर नोंसोरनो औवालाय बिराथ जोथोन लायो नालाय थिगैनो दं दा बेखौनो जों औवा बागान गायो इसे एनै सेर सेर जाम्फै सेर सेर मोनसे दै दङ बे दै सेर सेर हाया खुरनानै लाङो नालाय बेनिखायनो जों दै सेर सेर खौ गासैबो औवा बागान गायना होदों ओमफ्राय गय बागान गायदों जों गयखौबो जोंनो फुलि खालामो मालायनो बायनाङा गासिबो न'आवनो जों चिसथि खालामो दा बेनि थाखायनो जों फिथाइयाव बेयाव जों फानो दानि फिथाइयाबो सिमोननि बोसोराव फिथाइ गैया नै देग्लायनि बोसोराव फिथाइया इसे आराम खुंदों दा बिखौनो जों इसे एनै नखराव सलियो ओमफ्राय फिथाइयाव इसे लाभ दङ दाथ' गयनि दामाबो नोगोद जाबायना गयनि फिथाइयाबो मानसिनावबो बेखार थाजाला बिफां लायफां गायाबानो माजों फैसा फैगोन होननानै जों गायनानै लाबाय दा नै औवा बागान दंफांफोरबो बन बायदिसिना नांगौ होन्नानै गासैबो गायनानै लाजोबबाय जों बागानखौ दा सेर सेर खौ दा बेनि थाखायनो जों जोथोन लायो ओमफ्राय मालायनि हाग्रायाव थांबाबो बायदिसिना होनजागोन गावबा गाव बागानखौ खालामना लायाबा दानो खस्थ' गैला जों गासैबो गायना लाजोबनांगौ होननानै लाय द'लाव बे माबा मोनसे दावथु दावफ्रा जानानै दाव लाय दल'आ आरामनो बेगरा बेखौ खि जायो खियो नालाय बिखौनो रज'ला बायो गय बागानाव जि आराम बागान बायदि जाबाय दा बनखौ बिनो अबाब गैला हाग्रायावबो थांनांला बेवनो न' आवनो बागानावनो जाजोबबाय जोंनिया दा बनखौबो जों नागिरनांला गासैबो जोंनो मावजोबनाय ओमफ्राय रज'बाय नालाय जोंहा सुबिदा जाबाय बागाना एसे गिदिर खा आंनिया मावजोबनाया दा बिखौनो जों बोराइयाबो खस्थ' खालामो बुरि थासान्दियाव जों बागान बिदि खालायाबा देनां मा जानो मावनो हायाबा जों बोराइ बुरि जि खस्थ' खालामो जों मावो दा बेनि थाखायनो जों हाबो थिगैनो दङ जोंनि हाया बांद्राय गोसोम नङा माबा गोसोम जोंनि हाया हामोन हा नङा दा बिखौनो जों मावो ओमफ्राय गासैबो बिफांखौ जों सेर सेर सेर सेर गायो ओमफ्राय मा नांगौ मा नाङा बिखौ जों गायजोबना लादों